जि'यां की इस सवाल च मिगी पुच्छेआ गेदा दस ते दस लक्ख दे बिच कोई पंज नंबर सनाने न में तुसें पैह्लै सनाना चाह्नां दस दुगे नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां सौ त्रिए नंबर उप्पर में सनाना चाह्नां तुसें इक ज्हार चौथे नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना इक लक्ख पंजमें नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां दस लक्ख